तव्हां कहिड़ी कहिड़ी समाज सेवाऊं में जुड़ियल आहियो असांखे थोरो पंहिंजे ऐं पंहिंजे समाज सेवाऊं जे बारे में ॿुधाईंदव हा धा मां मोना भागवाणी मां काफ़ी सारी समाज सेवा कंदी आहियां मां भोपाल खां हुयमि मां शादी करे सूरत आयमि सूरत मुंहिंजे लाइ काफ़ी अंजान हुयो पर मां धीरे धीरे हिन समाज में ढलिजी वयमि हिते सभु गुजराती माण्हू आहिनि मूंखे गुजराती बि न ईंदी हुई पर हाणे मूंखे गुजराती सिंधी त मुंहिंजी मातृ भाषा आहे मूंखे हाणे सभु अचे थो पियो और मां धीरे धीरे समाज सेवा में बि में में में जुड़ी वयमि छोकी मां पहले खां सिर्फ़ हॉउस वाईफ हुयमि सिर्फ़ घर जा ई घरु कमु कंदी हुयमि पर हाणे मां समाज सेवा कंदी आहियां और समाज सेवा में मां राधे राधे खां जुड़ियल आहियां राधे राधे ग्रुप ॾाढो सुठो ग्रुप आहे असां वॾे वॾे ॾींहं जीअं एकादशी आहे उमास आहे असां उन्हीअ रोटी ठाहे करे सभु मिली करे गरीबनि खे खाराईंदा आहियूं असां त्योहारनि में दीवाली ते हुननि सां मिली करे हुननि खे फ़टाका हुननि खो गॾु दीवाली बि मल्हाईंदा आहियूं असां मिठायुनि जो बि इंतिजाम कंदा आहियूं और हर कंहिंजी प्रॉब्लम सॉल्व बि कंदा आहियूं कंहिंखे व्यवसाय न आहे त असां हुनजी बि जानकारी ॾींदा आहियूं असां सभु मिली करे कोई ना कोई सुठो कमु आए दिन हर महीने में हिकु कंदा रहंदा आहियूं और मां सिंधी समाज खां बि जुड़ियल आहियां सिंधी समाज में जेका वॾा वॾा प्रोग्राम थींदा आहिनि मां असां सभु मिली करे राधे राधे ग्रुप वञी करे हुते पंहिंजो योगदान ॾींदा आहियूं जेको जेको थी सघे हर कोई पंहिंजे हिसाब सो योगदान कंदो आहे और ॾाढी सारी सेवाए बि असां सभु मिली करे कंदा आहियूं हाणे जीअं कोई बि गरीब आहे या कोई बि सेवा चाहे थो असांजे तरफ़ो असां हुननि खे ॾींदा आहियूं सर्दीअनि में जीअं असां सभु मिली करे ब्लैंकिट जो योगदान कंदा आहियूं असां सभु मिली करे दवायुनि जी बि व्यवस्था कंदा आहियूं असां सुठे सुठे डॉक्टरनि जी बि व्यवस्थाए कंदा आहियूं जय झूलेलाल